इसकुलसँ शिक्षा प्राप्त केलाक बाद जे शिक्षाके महत्वके बुझै छथिन ओ तऽ उच्च शिक्षाक वास्ते अवश्य जाइ छथि तत्पश्चात जे नौकरीके आकांक्षी रहैत छथि ओहो उच्च शिक्षाके वास्ते जाइ छथि आ बेसी पढ़ब लिखब तऽ बढ़िऑं नौकरी होयत सरकारी नौकरी नहि होयत तऽ कम सँ कम प्राइवेट नौकरी तऽ कए सकब तऽ जहन शिक्षाक ज्ञाने नहि रहतै तऽ कोनाकऽ कतहु अपन जिन्दगी के निर्वाह करताह इसकुल के शिक्षाके बाद बहुत गार्जियन छथि जे अपन बाल बच्चाके अपन पारिवारिके व्यवसायमे लगाय दै छथिन दुकानदारी खेती गृहस्थी आ किछु छात्र तऽ एहनो छथि जे उच्च से उच्चतर शिक्षा प्राप्त केलाक बाद भी

अपने पारिवारिके व्यवसायके चाहे ओ दुकानदारी हुए या आर कोनो व्यवसाय आइ काल्हि तऽ एक हजार व्यवसाय छै आर हर गाँव घरमे उपलब्ध छै आ अथवा खेती गृहस्थी गौ पालन इत्यादिके करै छथि